आंनि मोजां मोननाय खारनायनि लामायानो जायैबाय आङो जायगा नायै जायगा खारो जो बुंनो थाङोब्ला गामियावबो फैयोब्ला गामियाव जोङो ओरै बासुगाव थु सालाखाथि रथखौनो रथआवनो खारो आङो आरो थावनाव थायोब्ला आङो मोननै मोनथामसो फोथारावबो खारनो मोजां मोनो जेरै दैमालु फिल आरो के दि एस ए फिल बेफोरावबो खारो आरो सम सम आङो बे बेसिक थ्रेनिं सेन्थारनि केमफास सिङावनो खारो फुङावबो खारो बेलासियावबो खारो फुङाव खारनायाव आङो आं सम लायो आदा घण्टासो जायो खारनाया आरो बेलासियावबो आदा घण्टासो जायो बेजों लोगोसे आङो माखासे ब्यामफोरबो खालामदेरो बुंनो थाङोब्ला खारनाया सम सम लोगोजोंबो खारो आरो सम सम हारसिंबो खारनाय जायो सानफ्रामबोथ' लोगोखौ आफाया मोनबाय थानो हारसिङैनो बांसिन खारनाय जायो हारसिं खारदोंब्लाबो हारसिं जाद्राया मानो होनोब्ला जों के दि एस ए फिलफोराव थाङोब्ला गोबां भेयाम खालामनो फैनाय सुबुंफोरखौ लोगो मोनो फ्रायानो जोङो बयजोंबो सिनायलायखायो जायनि थाखाय आं हारसिं थांदोंब्लाबो खारनायफोराव आं हारसिं जाहैया बयबो ज' ज' खारनायानो जायो ओन्दै गेदेर बोराय बेन्थ' बयबो फैनानै बे के दि एस ए फोथारावनो बयबो खारफैजोबो आरो जोहोलाव दैमालु फिलआवबो हारसा बर बयबो फैनानै खारफैजोबो नाथाय गामियाव जेब्ला आं फैयो अब्ला गामिनि लामायाव हारसिं खारनांगौ जानानै फैयो मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि गामिनि सुबुंफोरा आबाद मावनाय आरो गाव गावनि नखर जिउ संसार दानायावनो गोबां बिजि जानानै थायो जायनि थाखाय बिसोरो खारनो सम मोना जानानै फैयो